جی ہیلو بولیے السلام علیکم و علیکم السلام خریت سے جی بالکل چشمے کی دکان سے بول رہے ہیں بولیے فرمائیے حضرت جی بالکل مل جائے گی کس کوالٹی کی چشمہ چاہیے آپ کو جی تو بالکل رینج وہ آنے کے بعد آپ کو جی تو آنے کے بعد وہ آپ کو دکھلا دیا جائے گا کہ چشمے کیسا چاہے وہ آپ پہ ڈیپینٹ ہے چشمے ہمارے پاس الگ الگ ورائٹی کا ہے سیمپل چسمہ ہے اور جا کے وہ پاور والا چشمہ ہے جو آپ کو ڈاکٹر لکھے ہیں وہ بھی چشمہ آپ کو اپلبدھ ہو جائے گا وہ چشمہ میں دیکھوں گا کاغج اس کے بعد میں چشمہ دکھلاؤں گا آپ کو اور چشمے میں کوالٹی دیکھیے آپ کو ملے گا تھورا پتلہ فریم والا ہے تو وہ الگ رینج کا تھورا سا مہنگا پرے گا اور اس سے بہتر جی اس سے بہتر چاہیے تو وہ موٹا پھریم کا ہے وہ بھی مل جائے گا اس کا بھی تھورا سا اور کم پرے گا اس سے تھورا سا جیادہ پرے گا اور جا کے جی وہ پر جائے گا آپ کو موٹا رینج کا تو چسمہ ہے اس میں آپ کو پر جائے گا ٹو ٹھاؤزینڈ مطلب دو ہجار روپئے تلک کا جی جی جی وہ ہاں ہو جائے گا وہ لیں گے نا آپ تو مائنس پلس ہو جائے گا دس پرسینٹ مارجن جی واٹس اپ میں کر دوں گا آپ چسمے جی اور بھی چشمے آئے ہیں جو سیمپل چسمے ہیں بچے وگیرہ کے لیے ہے گھر فیملی کے لیے چشمے ہیں تو وہ سب چیج کے لیے بھی ہمارے پاس درکھواست لائیے میں کر دوں گا اپلبدھ جی میں نمبر تو ہے وہ واٹس اپ کر دیں گے نا تو میں دیکھ لوں جی تب اور سب بتائیے کیسے کیسے ہماڑی یاد پری دکان کے باڑے میں جی ہاں تو وہ چشمے یہ یہیں پہ ہے آپ کے ہاں جی بہت بہت اچھے چسمے ہئیں سے بہت سے آدمی لے جاتے ہیں چسمے یہ چشمہ یہاں پہ تو ہے اچھا سے اچھا کوالٹی میں اور چیپ اینڈ بیسٹ میں مل جائیں گے یہاں پہ چشمہ جھی جی ابھی وہ آپ لائنے پہ رہیے ہم باٹس اپ کر رہے ہیں دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے ایک ملٹ ہولڈ پہ رہیے گا لائن پہ بنے رہیے گا چشمے میں بھیج دے رہا ہوں جی چسمہ گیا